औ आं नोंनाव लेबार खामानि मावनो थाखाय सोंहरनाय जाबायलै' कनट्रेक्टार बाबु औ लेबार मावनो गोरोङाथ' गासिबो नों माखौ होयो बिखौनो मावो आं औ औ औ औ औ औ आतथानिफ्राय फासथासिम हरनि औ ओमफ्राय बे साननिया बिसिबांसिम होयो आतथानिफ्राय फासथासिमआ आतस' थाखा आतस' साराइ फासस' आतस' थाखा हायो जेखुनु मोना बेखौ मावजोबखायो आंनो हेड मिसथ्रि जाखायो अन्थाइ गलायनाय मा गलायनाय औ औ हायो औ जायो नों मालानिफ्राय होयो नों मालानिफ्राय होयो ओइदिननो थांनायसै औ दे दे

औ फासथासिम अभार दिउथिना बिसिबांथो होयो हाजिरायालाय घन्टा हिसाब ए दे दे दे जाबायसै होम्बा